म्हाका झाडां रोंवपाची खूब आवड आसा कित्याक म्हजे आवयक फुलां झाडां पोळोवन खूब खुशालकाय मेळटा आमच्या घरान गार्डनान खुबशीं फुलां आसात जर अशीं शेंवतीं गुलाब मारीगोल्ड कोपां लिली एडेनियम ट्युलीप ऑरकीड अशी खुबशीं फुलां आसात तीं फुलां आसा तेन्ना खूब खूब फुलपाखली येतात तीं बरीं दिसतात आनी झाडांनी फळां आसात तीं आंबें आंबें आमचें आमचे म्हजो आवडीचो फळ तेका लागून म्हाका तीं रोंव रोंवपाक खूब आवड आसा आनी काजू रोंवपाची बी खूब आवड आसा ताची बीं आसता तीं आमी विकतात आनी ताचो फळ खूब रोसाचो आसता आं हांवें चिकू जाड पासून रोंयलां आनी दुसरे झाडांनी म्हणपाक आमचे कोडेन लिंबू करीपत्ता बेजील प्लांट तुलसी पुलाव पुलांवांचीं पानां बे लीफ अशी जायतीं तरेंची हर्ब्स आसात तीं आमकां रांदपाक खूब यूज जाता आनी थोडे वखदांनी पासून तें आमी उजार करपाक शकता